انواع کا فرق دوسرے ملکوں میں مختلف ماحولیات حالات ہوتے ہیں اس لیے وہاں آپ کو ایسے پرندے دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو آپ کے مقامی علاقے میں موجود نہیں ہوتے آب و ہوا اور ماحول کسی گرم ملک میں پرندوں کا رویہ اور سرگرمیاں سرد علاقوں سے مختلف ہو سکتی ہیں جیسے نقل مقامی کا وقت نغمہ یا گھونسلہ بنانا ثقافتی تجربہ مختلف ممالک میں لوگ پرندوں کے بارے میں مختلف رویہ رکھتے ہیں کہیں پرندوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے تو کہیں انہیں نظرانداز کیا جاتا ہے مشاہدے کی سہولیات بعض ممالک میں پرندوں کی نگرانی کے لیے خصوصی پارک ٹاورس اور گائیڈ موجود ہوتے ہیں جبکہ کچھ جگہوں پر یہ سہولیات نہیں ہوتی